ॻाइण हिकिड़ी कला आहे हिकिड़ो हुनुरु आहे ऐं हर इंसान थोरो घणो गुनगुनाईंदो आहियां केरु अकेले में गुनगुनाईंदो केरु चारि ॼणनि जे अॻियां गुनगुनाईंदो आहे त मां बि पेशेवर गाइकार कोन आहियां पर हा थोरो सोशल मीडिया ते थोरो घणो कहिड़े फंक्शन में या स्टेज ते थोरो घणो ॻाए वठंदो आहियां इन में मां पंहिंजे लाइ हिकु कलाक जो ॾेढ कला हिकु कलाक खां खणी ॾेढ कलाकु ताईं मां पंहिंजो रियाज़ कंदो आहियां थोरो सांस ते नियंत्रण कंदो आहियां थोरो अभ्यास बि कंदो रहंदो आहियां त सांस खे लंबो जेतिरो खिचे सघां जेतिरो अभ्यास करे सघां हुन हिसाब सां पंहिंजे स्वर खे थोरो सही कंदो रहंदो आहियां ऐं पोइ जेके बि आहिनि गाना थोरा डाउनलोड करे उन हिसाब सां रियाज़ बि कंदो रहंदो आहियां गाना बि थोरा सरल हुजनि शुद्ध उन्हनि जी ॿोली हुजे शब्द हुजनि त स्वर ऐं सुर इहो बि ॾिसंदो आहियां उन खां पहिरों पंहिंजो चयन कंदो आहियां गाने खे ॻाइण जो त कुलु मिलाए थोरा गाना उन हिसाब जा सही लॻंदा आहिनि ऐं चङनि माण्हुनि खे वणंदा बि आहिनि अभ्यास नियंत्रण ज़रूरी आहे इंसान जीअं अभ्यास करे थो जीअं जीअं अभ्यास कंदो जीअं जीअं पंहिंजे सुर खे निखारींदो ओतिरो अञा सुठो उन जो मधुर आवाज़ु ईंदी धन्यवाद